हेल्ल' अ औ औ बोरै बोरै जाखो जोंदि काजिरङायाव थांनो ओंखारदोंमोन औ ओमफ्राय गारि भाराफोरालाय बेसे बेसे लागोन

अ दा मोजां रायज्लायना लानोसै माब्ला फिक्स जागोन जेबो खामानि गैयि थारिख नायनानै औ मानसिफोरा बांद्राय माबा जायो ओं इसे खम उनावबा मोजां जायो

औ मानसि बांद्रायबा खस्थ' मोनो अ नायफेराखै खेबसेबो नायनो थांनि औ बेफोरखौ माबायदि माबायदि खालामगोन ओंख्रि ओंखामफोरखौ औ भितोरावबा हाबनो होगोन ना होआ भितोरसिम अ अमाखौ सान्नैसो सिगांआव बायनानै इसे रुनानै फोरान्ना लानोसै इसे गोरान गोरान गोरान खालामनानै बरिया एवनोसै ना औ औ ओ थांहां थांहां टाइमाव औ औ इसे दिन दिनैसो बाइस थारिख ना आरो दस दिन दस दिनसोआनो दंबावो नों औ ओमफ्राय नों नायफेरबाय आगोलो अ